एह् डोगरी जेह्ड़ी भाशा ऐ डोगरी एह् साढ़े डोगरें दी अपनी भाशा ऐ साढ़ी मात्तर भाशा ऐ ते असें ते एह् कदें नेई भुलनी चाहिदी ऐ ते अज्जकल इ'यै होआ दा ऐ कि साढ़े जेह्ड़े डोगरें न ओह् इत्थै दे अपने ग्रांऽ दा अपने शैह्रा दा निकलियै अग्गे अग्गे दूइयां स्टेटां ते अग्गे अग्गे बाह्र बधादे ते बाह्र रवा दे न अग्गें बधादे न चंगी गल्ल ऐ अग्गें बधना जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ी चंगी गल्ल ऐ जिसी अंगरेजी च एडवांसमेंट आखदे न ते एडवांस होआ दा जमाना अवै अपने हरकतां जेह्ड़े अपने तौर तरीके न उनेंगी शैल करदे करदे उनदे कन्नै अग्गें बधदे बधदे इन्ना गे असें अग्गें बधी आना कि अपनी भाशा अपनी धरती गी गै भुल्ली जाह्चै ते अज्जकल उ'ऐ होआ दा जेह्ड़ा साढ़ा युवा ऐ ओह् बई शर्मांदा ऐ डोगरी कन्नै चार लोक बोंह्दे इक जगह ते अजज ते उत्थै डोगरी च गल्ल करने गी शर्मांदे न बड़े जेह्ड़े हैन उं'दे कन्नै डोगरी बोलने गी शर्मांदे न बच्चे ते एह् जेह्ड़ी ऐ बहुत गै बड़ी समस्या जेह्ड़ी बनी दी ऐ ते साढ़ी जम्मू कश्मीर च सरकार थमां बी ते कन्नै बहुत ही लोकें दबारा जेह्ड़ा ऐ ओह् उसी दा जेह्ड़ा ऐ ओह् प्रण जेह्ड़े हैन लैते गेदे हैन ते बड़ियां गै तौर तरीके उ'नें जेह्ड़ा ऐ इस्तेमाल करियै जेह्ड़ा ऐ डोगरी गी प्रमोट कीत्ता जा दा ऐ उन जि यां' तुसेंगी इक मसाल दिन्नियां अ'ऊं इक कालेज दी कुड़ी ऐं उधमपूर कालेज दी कुड़ी ऐं ते अस केह् करदे हे बच्चे मिगी डोगरी बोलने दा बड़ा शौक हा बचपनथमां गे ते मेरे घार आह्ले जेह्ड़े ऐ हे ओह् मजाक लैंदे हे ते मिगी ठाकदे हे नेई बोल्ला कर तू शैल नेई बोलनी ऐ तू शैल नीं लग्गनी ऐं पर हून पैह्ले बड़े इंग्लिश मिडियम स्कूल उत्थै कुसै गी डोगरी आंदी नेई ही कोई बोलदा नेई ऐ ना बोलन दिंदे हे ते उ'आं गै अग्गै बड्डे होंदे होंदे जियां मिगी जेह्ड़ा ऐ इक अंदरूनी गै इक अटैचमेंट नेई मिगी इक प्यार हा इक जुड़ाव हा न्हाड़े कन्ने डोगरी कन्नै ते में आपे गै सिक्खियै बेशक सारे हसदे हे मजाक लैंदे हे ठाकदे हे में इक ठान्नी दी ही के में सिक्खनी ऐ में बोलनी ऐ कि पसंद हा में एह्दे कन्नै लगाव हा में बस उ'आं गे ओह् आंदी ही डोगरी जिसलै अस अग्गै बधे कालेज पुज्जे ते एहसास होएआ कि अस ते चलो डोगरी गीअपने कन्नै कन्नै लेइयै आई गे लोक जेह्ड़े हैन डोगरी गी कन्नै लेइयै नेई आए दे हैन सारें लोकें जेह्ड़ा ऐ डोगरी जेह्ड़ी ऐ पिच्छें छुड़का दी ऐ असें केह् कित्ता अपने कालेज च नुक्कड़ नाटक शुरू कीते जेह्ड़े असें इन्ने नुक्कड़ नाटक कीते ते सारे दा सारे नुक्कड़ जेह्ड़े न डोगरी च कीते इस गल्ला लेई जेह् डोगरी प्रमोट होए साढ़ा एक्ट अच्छा होए ते कोई साढ़े एक्ट कन्नै इम्प्रैस होंदा ऐ कन्नै इम्प्रैस होंदा ऐ कोई बड़ा खुश होंदा ऐ एक्ट गी दिक्खियै अगर जेह्लै ओह् एक्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् डोगरी च कीता जा ते बंदा खुश ते होना गै कन्नै डोगरी लेई बी उसी थोह्ड़ा समझ औना ऐ खुशी जेह्ड़ी ऐ डोगरी कन्नै जुड़नी ऐ ते उसी थोह्ड़ा ज्ञात होना ऐ कि अस बी डोगरी करचै डोगरी बोलचै ते बस इस्सै चीज गी दमाग च रक्खियै' में जि'यां जेह्ड़ा ऐ साढ़े कालेज आह्लें डोगरी गी प्रमोट कीता ऐ डोगरी च बोलगे लोकें गी डोगरी दी जेह्ड़ी ऐ ओह् एहमियत दस्स गे ते उसी प्रमोट करगे इयां गै बड़े सारे जेह्ड़े हैन जेह्ड़े तरीके हैन ओह् अजमाए जा करदे हैन डोगरी गी प्रमोट करने दे ते लोक जेह्ड़े हैन बच्चे हैन ओह् एह्दे कन्नै इस चीजे दे अपना पूरा सहयोग देआ दे हैन उन जियां कालेज दे बच्चे हैन स्कूला दे बच्चे हैन ओह् जेह्ड़ा सैहयोग देआ दे हैन अस अस कोशश इ'यै करने ऐ कि जैदा कोह्ला जैदा बच्चे जेह्ड़े हैन अग्गे पिच्छे बोह्ने आं बड़े बजुर्गें कन्नै इ'यां कुते रस्ते चरते कदें कुतै मौका लगदा ऐ ते डोगरी च गै गल्ल करचै कन्नै दो लोक बैठ दे उ'नेंगी एह् बतलाचे कि नेई बाई तुस हिंदी च गल्ल करा देओ अंगरेजी च गल्ल करा देओ एह्दे कोला चंगा ऐ जे डोगरी च गल्ल करी सकदेओ ते बस इ'यां गै जेह्ड़े हैन साढ़े हैन तौर तरीके दे ऐफर्ड जेह्ड़े हैन लाने हैन तो डोगरी गी अग्गै बधाना ऐ अपने कन्नै रक्खना ऐ आपूं ते अग्गै बधना ऐ डोगरी अपनी परम्परा गी अपनी भाशा गी पिच्छें नेई छड़ना ऐ अपने कन्नै कन्नै जेह्ड़ा ऐ अग्गै बधांदे जाना ऐ